हाँ सर मैं दुगाटी शोरूम से बात कर रहा था भूपेन्द्र सिसोदिया क्या मेरी बात कुनाल यादव जी से हो रही है

लोन जाे है आपको क्या लोन देना है क्या किसी गाड़ी पे गाड़ी नहीं गाड़ी पे लोन लेना है क्या आपको तो लोन मैम आपको ये बता दूँ अगर आपके पास कोई बाइक होगी कार होएगी तो उस पर आपको लोन मिल सकता है पर उसके लिए आपको सबसे पहले गाड़ी की आर सी बुक हमें बताना पड़ेगा जी लेकिन अगर आपको नीड होएगी मतलब आपको अगर जरूरत है किसी गाड़ी की गाड़ी के लोन की तो आप हमें बताइएगा वैसे अगर आपको और विषय में भी लोन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं वो मतलब उसके लिए आपको कुछ चीज रखना पड़ता है जैसे गिरवी सुना है आपने गिरवी रखना जी जी तो उसी तरीके से आपको एक देना पड़ेगा हमें कुछ उस हिसाब से हम बता पाएंगे आपको कि भाई देखो इस हिसाब से इतने का लगेगा अब जैसे एक कार है कार अगर जैसे दो हजार उन्नीस में उठी है तो इसमें हम आपको पाँच लाख चार लाख दे सकते हैं तो अगर आप

हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर्टी पे भी लोन मिल जाता है तो आपको अगर चाहिए होगा तो मुझे इस नंबर पे कॉल करिएगा

जैसे आपका आपने पाँच लाख रुपए लोन लिया आपको उसमें महीने में ज़्यादा नहीं सिर्फ तीन सौ रुपए एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा

जी जी जी उसके ऊपर भी है ठीक है सर ठीक है सर